मां यूट्यूब ते ऐं टीवीअ ते मटर चेप ऐं कूकिंग शोस ॾिसंदी आहियां जेको ॾाढो सुठो हूंदो आहे मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे तरह तरह जूं भाॼियूं सुठा सुठा मसाला विझी करे ॾेखारींदा आहिनि मां उहे सभु पंहिंजे कमु कॉपीअ में लिखी रखंदी आहियां जीअं मूंखे ठाहिण में सहुलियत थिए ऐं सभु पंहिंजा मसाला पहिरियों आणे रखंदी आहियां ऐं उहे भाॼियूं तयार करे पंहिंजे घरु परिवार खे सुठे नमूने तयार करे खाराईंदी आहियां ऐं सभु ख़ुशि थी करे तारियूं वजाईंदा आहिनि ऐं वाह यूट्यूब चवंदा आहिनि ऐं वाह टीवी शो चवंदा आहिनि